हलो ओला ऑटो मां सुशीला थी ॻाल्हायां मूंखे हिकु ओला ऑटो खपे धर्मदास दरबार खां वठी कल्याण राम बाग ताईं छा तव्हां वटि हाणे को ऑटो मौजूदु आहे त हुन खे धर्मदास दरबार ताईं मोकिले छॾियो ऐं मां उन खे पैसा रोकड़ा ॾींदमि